سفر کے دوران سب سے زیادہ غیرمتوقع چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آئیں جیسے میں ٹرین میں سفر ہی کر رہا ہوں اور اس وقت ٹرین میں استنجا کی ضرورت پیش آئی اور پانی نہیں آ رہا یہ بھی بہت ہمارے لیے عجیب چیز تھی بتاؤ غیرمتوقع چیز تھی اسی طرح پیاس لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے اس وقت وہ چیزیں نہیں میسر ہو رہی ہے نہیں مل رہی ہے جو اس وقت ملنی چاہیے تھی وہ ہمارے لیے غیرمتوقع ہے کیونکہ پیاس سے انسان پریشان ہو رہا ہے اور اس وقت اسی وہی انسان اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے ہے جس انسان کو پیاس لگی ہو باقی دوسرا انسان اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کر سکتا اس وجہ سے وہ زیادہ ہمارے لیے غیرمتوقع چیز ہے کہ ہمیں اس وقت تو وہ پیاس لگی ہوئی ہے اور ہمیں پانی نہیں مل رہا او ہمیں اس حاجت کی پیش آئی اب حاجت کے لیے ہم ٹرین کے ڈبے میں جا رہے ہیں اور اس وقت بھی پانی کا انتظام نہیں اب پانی کا انتظام ایک انسان کو جب حاجت پیش آتی ہے وہ انسان اسی وقت سمجھ سکتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے روکیں برداشت کریں یہ ایٹومیٹک جو چیزیں ہیں بھگوان کی طرف سے اس کو آپ اپنی طرف سے چاہے جتنا یہ کر لیں نہیں کر سکتے آپ پھر اسی میں آپ ہر انسان کی ایک منزل ہوتی ہے اس منزل پہ بآسانی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے پہنچ جائے بیچ میں رکنے کی کم کوشش کرتا ہے پھر اسے اگر اس بیچ کے دوران کہیں ٹین رکتی ہے اور اچھے مقامات دکھتے ہیں اچھے اسٹیسن دکھتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ اترنے کے بعد ٹہلنے جانا ہوتا ہے تو ایسے مقامات جس کی تصویر کشی کرتا ہے فوٹو کھینچتا ہے تو وہ اپنے دوست اور احباب کے درمیان بھی پوسٹ کرتا ہے اسے بھیجتا ہے تاکہ جان سکے بتا سکے کہ میں یہاں گیا تھا اور وہاں پر ایسی ایسی چیز خوبصورت چیزیں ہیں اور یہ چیزیں دیکھنے کے لائق ہیں اور اس کو دیکھ کر ہم کسی ناحیے سے اپنے عمل کے اندر کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم چیزیں اپنائیں یا پڑھنے کے دوران ہو یا کسی قافلے کے دوران ہو یا بزنس کے تعلق سے ہو یا اپنے گھر مکان کے تعلق سے ہو اسے پوسٹ بھی انسان کرتا ہے اور اس کو اگر اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے اچھی محسوس ہوتی ہے اس کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی بھی کوشش کرتا ہے